असां पंहिंजे मनोरंजनु लाइ असां घर में अलॻि अलॻि गेमूं खेलंदा आहियूं असां ॿार वञी करे हे साहेड़ियुनि सां मिलंदा आहियूं घुमण वेंदा आहियूं असां मोबाइल में ब गेमूं खेलंदा आहियूं घर में सभु घड वेही करे टीवी ॾिसंदा आहियूं पोइ ब लूडो केरम सभु गेम खेलंदा आहियूं अन मूंखे ब गेम खेलण इलाही वणंदी आहिनि मूंखे लूडो गेम इलाही वणंदी आहे मूंखे ईअ असां सभु घर में सभु गॾ वेही करे रांदियूं कंदा आहियूं असां मां पाण जो रोटी ठाहींदा आहियूं त बि हुननि सां गॾ मां मोबाइल में गाना ॿुधंदी आहियां पोइ असां सभु बाहिरि वेंदा आहियूं घुमण असां हुन घर में सभु गॾ वेही करे सभु गेमूं रमंदा आहियूं सभु ॿार साहेड़ियुनि सां गॾ वेही करे सभु गेमूं खेलंदा आहियूं